हाँ ड्राइवर साहब आप मुझे मेरे बताए गए स्थान तक पहुंचा चुके हैं कुल दूरी दस किलोमीटर है जिसके लिए मुझे आपको तीस रुपये का भुगतान करना है आप मुझे यह बता दीजिए की क्या मैं आपको ऑनलाइन माध्यम जैसे कि फोनपे गूगल पे पेटीएम या और भी किसी यू पी आई आई डी से ऑनलाइन मोड में भुगतान कर सकती हूँ